کام کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہے جن میں میں مشغول رہتی ہوں جن میں مجھے دلچسپیاں ہیں کرنے میں اور جیسے کہ جب بھی میں اپنے خالی وقت ہوتا ہے جب بھی میں پھری ہوتی ہوں ہر کام سے تب میں زیادہ تر مہندی کی نیو نیو ڈیزائنس لگاتی ہوں بچوں کے ہاتھوں پہ لگاتی ہوں بہت سارے ڈیزائنس بناتی ہوں ان کے اپنی ڈرائنگ میں اور مجھے آرٹ اینڈ کرافٹ کرنا بہت پسند ہے میں نئی نئی چیزیں بناتی رہتی ہوں اپنے گھر میں لگاتی رہتی ہوں ان کو اور اسکول کے لیے بھی کافی ساری چیزیں بناتی ہوں اور مجھے ریڈنگ رائٹنگ کرنا بہت پسند ہے انگلش کی رائٹنگ کرنا خاص کر مجھے بہت پسند ہے جو کہ میں اپنے بائی چانس میں کبھی بھی بیٹھ جاتی ہوں اس کو کرنے کے لیے